آج کے زمانے میں ہمارے گھروں میں جو باورچی خانے ہوتے ہیں وہاں پر بجلی کے بہت سارے آلات ہوتے ہیں جیسے کہ ہم لوگوں کو اگر مسالے وغیرہ پیسنا ہوتا ہے تو مختصر مشینیں ہوتی ہیں جس سے ہم لوگ آسانی کے ساتھ کوئی بھی مسالہ پیس لیتے ہیں جبکہ پرانے دنوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا بلکہ پرانے دنوں میں لوگ یا گھر کی عورتیں اپنے ہاتوں سے ہی مسالہ وغیرہ پیسا کرتی تھیں اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر ایسی چیزیں ہیں جو بجلی کے آلات ہوتے ہیں اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں یہ ساری چیزیں جیسے کہ اگر جیسے کہ گرائنڈ گرینڈر مسین ہیں اور اوون ہیں اگر کھانا گرم کرنا ہوتا ہے تو ہم لوگ اوون پر اپنا کھانا وغیرہ گرم کر کے آسانی کے ساتھ کھا لیتے ہیں اور اس طریقے سے گیس سلنڈر یا جبکہ پرانے زمانے میں لوگ لکڑیاں وغیرہ جلا کر کے چولہے پر کھانا پکایا کرتے تھے جس سے بہت زیادہ وقت ہو جاتا تھا بہت مشکلات ہوتی تھیں لیکن آج کے ٹائم پر ماچس یا لائٹر سے گیس چولہا جلایا اور اس پر آسانی کے ساتھ کوئی بھی کھانا بنایا اور بہت تیزی کے ساتھ بنایا تو بڑی آسانی کے ساتھ کھانے وغیرہ تیار ہو جاتے ہیں اور ہمیں کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور بھی اس طرح کی دیگر ترقی ہوتی جا رہی ہے مسلسل باورچی خانے کے باورچی خانے کو لے کر کے اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے صرف اور صرف آسانیاں پیدا کر رہی ہیں جبکہ پرانے زمانے میں اس طرح کے تجربات یا اس طرح کی چیزیں نایاب تھیں یا موجودہ نہیں تھیں